जी हाँ अपनी बनाई गई पेन्टिंग को संभाल के रखने के लिए सबसे ज़्यादा तो फ़्रेम फ़्रेमिंग करवाते हैं कि हम लंबे समय तक काँच के अंदर उसको संभाल के रखें बाकी लैमीनेसन से भी सुरक्षित रखा जा सकता है वैक्स कोटिंग से भी संभाल के रखा जा सकता है अपनी ड्राइंग को अच्छे से और अपनी बनाई हुई पेन्टिंग को संभाल के रखना भी चाहिए मेरे विचार यही हैं कि अपनी ड्राइंग को हमेशा संभाल के रखें क्योंकि ये ड्राइंग पुरानी चीज़ों को याद दिलाती है जिस चीज पे हमने पेन्टिंग बनाई है जो हम पेन्टिंग को बनाके के अपने रूम्स या अपने घर के अंदर लगाते हैं लैमीनेसन से तो आप कहीं पे भी अपनी पेन्टिंग को रख सकते हैं लेकिन फ़्रेमिंग करवा के हम कहीं भी उस चित्र को टांगेंगे तो हमको जब हम उसको सुबह शाम देखेंगे तो हमको और अच्छा लगेगा कि और हम दूसरे लोगों को बता भी सकते हैं कि देखो ये देखो ये ये हमारे द्वारा बनाई गई पेन्टिंग है जो मेरे घर पे लगी हुई है और पेन्टिंग को संभाल के रखने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि फ़्रेमिंग करवा के अपनी पेन्टिंग को रखें बाकी लेमिनेसन से तो कहीं पे भी रखा जा सकता है लेकिन फ़्रेमिंग करवा के उसको कहीं भी टांग के अच्छे से रख सकते हैं बाकी क्योंकि उसमें लकड़ी और काँच की अच्छे से फ़्रेमिंग करते हैं और आप उसको कहीं भी अपने घर के अंदर टांग सकते हैं जो कोई भी आपके रिश्तेदार या कोई वी आइ पी घर पे आता है तो उसको देखता है और देखने के बाद अक्सर इंसान के अंदर जिज्ञासा होती है कि हमको पता चले कि इसको किसने बनाया है तो ये बहुत ही अच्छी चीज है अपनी पेन्टिंग को अपने फ़्रेमिंग करवा के अपने घर के अंदर डाल लगाना और ऐसा करना भी चहिए कि फ्रेमिंग करनी चाहिए और बहुत अच्छी चीज है इस चीज को बाकी वैक्स कटिंग कोटिंग से भी अच्छी बात है लेकिन वैक्स कोटिंग में थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है लैमीनेसन में तो जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते तो वो लैमीनेसन करवा के अपनी पेन्टिंग को रख लेता है बाकी थोड़ा जो फ़्रेमिंग करवा सकते हैं उनके लिए अच्छा है कि फ़्रेमिंग करवा के अपने रूम्स या अपने घर के अंदर कहीं भी उस पेन्टिंग को लगाएँ जिससे उनको ये याद रहे कि येह मेरे द्वारा बनाई गई है कब बनाई गई आप फ़्रेमिंग करवाने के टाइम पे उसपे डेट भी डलवा सकते हैं कि मेरे द्वारा ये पेन्टिंग इस टाइम पे बनाई गई थी और खुद की पेन्टिंग को देख के जो अंदर से उत्साह या खुशी मिलती है वो कहीं भी नहीं भी मिलती है तो अपने द्वारा बनाई गई पेन्टिंग को फ़्रेमिंग करवा के अपने रूम या घर के अंदर टांगे लेकिन वैक्स कोटिंग के लिए तो यही होता है कि हमको अधिक पैसे की जरूरत होती है हर कोई वैक्स कोटिंग या फ़्रेमिंग करवाने के लिए नहीं होता है तो ओ अपनी पेन्टिंग को सिर्फ संभाल के रखने के लिए उस एक पतली सी पन्नी को लेके लैमीनेसन करवाता है जिससे वह सुरक्षित हो जाती है

बहुत जल्दी बेकार होने लगती है इसलिए लैमीनेसन करा के उसको रोका जा सकता है बाकी जब हमारे पास थोड़े पैसे होते हैं तो हम उसको फ़्रेमिंग करवा के अपने घर में टांग सकते हैं और वो दिखने में भी अच्छी लगती है तो वैक्स कोटिंग के लिए तो थोड़ा और पैसे होने चाहिए बाकी सुरक्षित रखने के लिए लैमीनेसन करवा के रखना बहुत जरूरी है क्योंकि पेन्टिंग खराब न हो हमारे पास उतने पैसे भी नहीं होते हैं कि हम उसको फ्रेमिंग कराएँ या वैक्स कोटिंग कराएँ तो इसलिए हम उस पेन्टिंग को लैमीनेसन करा के रख सकते हैं क्योंकि लैमीनेसन कराने के बाद पेन्टिंग खराब नहीं होती है पेन्टिंग अच्छे से रखी रहती है जो हर इस पेन्टिंग वाले को चाहिए कि उसके अंदर एक वो उत्साह भी होता है कि मेरी पेन्टिंग खराब न हो मेरी पेन्टिंग ऐसे ही बनी रखी रहे कि वो बहुत ही मेहनत से बहुत ही धैर्यपूर्वक उसको बनाता है उसको तैयार करता है उसमें अच्छे से कलर भरता है तो इसलिए उसके अंदर ये जिज्ञासा होती है कि मेरी पेन्टिंग खराब न हो हम पेन्टिंग को दिखाएँ और पेन्टिंग को लंबे समय तक अपने साथ रखें और अपने पास सही सलामत रखें तो इसलिए उसको लैमीनेसन कराने के लिए कहेता है कि लैमीनेसन और कुछ लोग कहेते हैं इसको फ़्रेमिंग करा के अपने रूम में डालेंगे तो हर पेन्टिंग को आप फ़्रेमिंग भी नहीं करवा सकते क्योंकि आए दिन इंसान पेन्टिंग बनाता है तो पेन्टिंग बना के अपने रूम में इतनी टांग नहीं सकता है तो इसलिए उसको फ़्रेमिंग लैमीनेसन करवा के उसको रोका जा सकता है लंबे समय तक वो खराब नहीं होती है और सुरक्षित रखी भी रहती है तो इसलिए फ्री लैमीनेसन करवा के उसको रख सकते हैं और बाकी तो फ़्रेम फ़्रेमिंग करा के अपने रूम में भी लगा सकते हैं जिससे ये एक याद बनी रहती है कि मेरे द्वारा ये पेन्टिंग बनाई गई है जिसको मैं अपने रूम में लगा के रखूँगा तो ये कुछ जो मेरे घर में आने जाने वाले रिश्तेदार होते हैं वो देखते हैं और पूछते हैं कि ये किसके द्वारा बनाई गई है तो उसपे आप